जेह्ड़ा मेरा दूई चीज़ दे बारै ई नैगेटिव एक्सपीरियंस रेहा ओह् ही मेरी चप्पल इक्क बार में दुकान पर गेई ही चप्पल लैने ई चप्पलां दिक्खियां बड़ी सारी दिक्खियां उत्थें इक्क मिगी पसंद आई चप्पल जेल्लै में दुकानदार कोला रेट पुच्छेआ रेट बी ओह्दा ठीक हा बजट च हा में चप्पल लेई नुहाड़े कोला चप्पल लेइयै बाहर आई होर घर लाइयै दिक्खी बड़ी शैल चप्पल ही दिक्खने गी बी शैल ही बजट बिच बी ऐही ते इं'या सारें बी पसंद कीती इक दिन में लाइयै कुदै जाना हा फंक्शन बिच जि'यां ओह् फंक्शन बिच जा दे जि'यां फंक्शन आह्ले घर गै ओह् पुज्जने आह्ले हे इं'या गै ओह् चप्पल त्रुट्टी ते चप्पल त्रुट्टी ते में हून केह् लां नेईं अग्गें ते नेईं पिच्छें ब्याह् आह्ले घर बी कि'यां जाना उस टाईम बिच मेरे दमाग बिच आया कि मेरा सब तू नैगेटिव एक्सपीरियंस इ'यै रेहा चप्पल गै